मां जूनागढ़ में रहंदी आहियां इहो शहर गुजरात स्टेट में आयो आहे इहो शहर ॾाढो सुठो माना नवाबनि जो शहर चवाएजंदो आहे हिन शहर में ॾाढियूं सुठी जॻहयूं आहिनि ऐं जिते मां रहंदी आहियां आदर्श नगर हिक झूलेलाल चौक में उहो एरियो त हेॾो सुठो आहे की सभु त्योहार हेॾा सुठी रीत सां मल्हाएजंदा अन अने हुन एरिए में जेतिरा बि सभु माण्हू आहिनि इन्हनि सभिनीनि जो सुठो ग्रूप आहे हुन ग्रूप में रही करे सभु माण्हू अहिड़ा सुठा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿिए कई आहे ॻाल्हि सभु सिंधी गॾु थी करे हेतिरो सहयोग ॾींदा आहिनि असांजो जेको इहो एरिया अने आसिपासि जा जेतिरा बि एरिया आहिनि सभु सिंधियुनि जा जा एटले सभु त्योहार डिणवार मल्हाए हिन में मल्हाइण में असांखे कोई ईअं ॾुखयाई न थींदी आहे इनकरे इहो मूंखे शहर ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॿीं हिक ॻाल्हि हिन शहर में जेके ॾिसण जूं घुमण जूं जगहयूं आहिनि जीअं की गिरनार आहे उहा झूने में झूनी जगह आहे हुते हुतां जो इतिहासु त ॾाढो मतलबु वखणायजंदो आहे की हुतां इतिहास में सभु झूना झूना राजा झूना नवाब हुते आयल आहिनि हिन करे इहो गिरनार मतलबु ॾाढे ॿियनि स्टेटनि में बि वखणायजंदो ने ॿाहिरां माण्हू बि हिन गिरनार ते घुमण ईंदा आहिनि हुतां जा जेका ॾाकणूं जेके पाणि चढ़ंदा आहियूं उहो चढ़ण में ॾाढो माण्हुनि खे ख़ुशी मिलंदी आहे इअं चवंदा आहिनि की असां हुते सीड़ियूं घुमण वञूं ॾांकणूं चढ़ी अचूं हुतां जो सफ़रु करे अचूं ॿियो हिकु आहे डैम हुते माण्हू फ़ोटा कढण वेंदा आहिनि हुतां जो बीच सभु सुठो आहे ऐं बरसाति जेॾी महिल पवंदी आहे तंहिं महिल त डैम जो नज़ारो ॾिसण ई ॾिसण जहिड़ो हूंदो आहे जूनागढ़ में इहो डैम जो नज़ारो हेॾो वखणाएजंदो आहे जंहिं महिल बरसाति पए तंहिं महिल माण्हू इअं चवंदा आहिनि भई असां हुते ज घुमण वञूं ऐं भवनाथ ते चकर मारे अचूं बरसाति जे समय में हेतिरो इहो डैम ऐं भवनाथ वखणाएजंदा ऐं हुतां जो नाश्तो सीढ़ी माण्हू भवनाथ असांजे मां जिते रहंदी आहे हुतां खां भवनाथ त ॾाढो परते आहे पर माण्हू हीअं चवंदा आहिनि की असां नाश्तो त हुतेई करण वञूं हुननि खे हुतां जो खाइणु पीअण जो बि ॾाढो सुठो आहे ॿियों हिकिड़ो साईं बाबा जो मंदर आहे हुते बि माण्हू दर्शनु करण वेंदा आहिनि असांजे पासे में बि ॾाढा मंदर आहिनि हुते बि सभु त्योहार मल्हाएजंदा आहिनि आसेपासे में हिक झूलेलाल जो बि मंदरु आहे हुते चेटीचंड बहिराणा हेॾा सभु सुठा त्योहार मल्हाएजंदा आहिनि चालीहो चालीह ॾींहं असां झूलेलाल जे मंदर में ॾाढी मतलबु जाम संगत हूंदी आहे सभु लाल जा भॼन गाईंदा आहिनि ऐं चालीह ई ॾींहं रोज़ सुठी सुठी प्रसादी बि रखंदी आहिनि ऐं मेन चालीहे जे ॾींअं ते हेॾो सुठी रीत सां सभु मल्हाईंदा आहिनि त चालीह ते त ॾाढो माना ॿाहिरां ॿाहिरां जा बि माण्हू ईंदा आहिनि ताकी असांजो एरियो ॾाढो माना हेॾो फेमस आहे ऐं ॿियों हिकु नंढो हनुमान जो मंदरु आहे हुते हनुमान जयंती बि सुठी रीत सां मल्हाएजंदा आहिनि हुते भॼन धुन वारा गाइण वारा ईंदा आहिनि हिक दफ़ो त हुनमान जयंती मल्हाइण लाइ जेका अंध ॿार हूंदा आहिनि हुननि खे बि घुरायो हुयनि त उहा अंध ॿारनि हुननि हनुमान जा भॼन ॻाया हुअनि ऐं पोइ छेले लंगर रखंदा आहिनि ॿियों जूनागढ़ में अहिड़ियूं इलाही जॻहायूं आहिनि जीअं त डैम मां चयो भवनाथ आहे साईंनाथ आहे साईं बाबा जो मंदरु आहे तलाउ आहे हुते माण्हू विहण वेंदा आहिनि फ़ोटा कढण वेंदा आहिनि अहिड़ियूं ॿियूं इलाही जॻहायूं आहिनि जंहिंजे करे जूनागढ़ वखणाएजंदो आहे